ہلو جی آپ یہ راج ٹور اینڈ ٹریول سے بول رہے ہیں اچھا ایسا ہے کہ میرے کو نا منالی جانا ہے ابھی سپٹمبر میں ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہیں تین لوگ ہیں دو اڈلٹ اور ایک بچہ تو مجھے پتہ کرنا تھا ایک تو یہ کہ منالی میں کون کون سی ہم جگاہیں گھوم سکتے ہیں اور ہم اور ہم جا رہے ہیں یہ چار دن اور تین راتوں کے لیے ٹھیک ہے نا اور ٹھیک ہے نا تو اور ایک تو چار دن تین راتوں کے لیے جا رہے ہیں ہم دو تین لوگ ہیں اور تیسرا یہ کہ کوئی ہوٹل بتا دیجیے اراؤنڈ دس سے پندرہ ہزار کے بجٹ میں اور آپ کیا وہاں پہ مطلب کہ کوئی ٹیکسی ملے گی یا کیسے ہوگا کون کون سی جگاہیں ہیں منالی میں گھومنے کے لیے وہ آپ مجھے بتا دیجیے ذرا ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں بس مدعا یہ ہے ہاں مطلب جو بھی آپ ہوٹل دیں گے اس میں مطلب کھانے کا بھی ہونا چاہیے جیسے بریک فاسٹ اور یہ سب تو ہوتا ہی ہے لیکن جیسے ڈنر ونر بھی انکلوڈیڈ ہونا چاہیے تھینک یو

تھرٹی تھاؤزینڈ کا ٹھیک ہے اوکے تو اوکے یہ کیا فور اسٹار ہوٹل ہے یا فائیو اسٹار اچھا اچھا ریزورٹ ہے چلو ویری گڈ ہوں ہوں ہوں اچھا ٹھیک ہے اور کوئی ایسی بھی جگاہیں مجھے بتا دیجیے جہاں پہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ فیمس بازار یا پاس ہی کچھ مجھے اگر لینا ہوگا یا شاپنگ کرنی ہوگی گھر والوں کے لیے کچھ خریدنا ہوگا تاکہ میں وہاں پہ جی ہاں اچھا دوسرا میرے کو تھا کہ آپ میرے کو نا وہ ٹیکسی بھی اس میں انکلوڈ کر کے دیجیے گا گھومنے کے لیے

اچھا ٹھیک ہے اور اس میں بچوں کے لیے بھی کچھ انکلوڈیڈ ہے جیسے ریزورٹ میں ہاں تب مجھے سب کچھ واٹس اپ کر دیجیے گا ٹھیک ہے نا یہ میرا نمبر اوکے تھینک یو